मूंखे सिंधी खानो वधीक पसंदि आहे ऐं ठाहिणु बि वधीक पसंदि आहे सिंधीअ में जीअं भुॻा चांवर आलू थी विया कढ़ी चावर थी विया असां जा दाल पकवान थी विया हीउ सभु ठाहिणु खाइणु मूंखे ॾाढो पसंदि आहे ऐं भुॻा चांवर आलू थी विया ऐं मूंखे रोटी ठाहिण जो ॾाढो शौंक़ु आहे ऐं खाइण जो पंहिंजे परिवार सां मिली करे खाइण जो मूंखे आनंद ई ॿियो ईंदो आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे परिवार सां मिली करे खाइणु